हा हा जय झूलेलाल हा हा ॿुधाइये फूड कोर्ट थर्ड फ्लोर ते अथव ऐं कंहिं में फूड कोर्ट में

शॉपिंग हा हा मॉल में सैकेंड सैकेंड फ्लोर ते न ऑफर लॻियल अथव लेडीस ऐं जैंट्स वेअर लाइ हुन में ट्वैंटी फाइव पर्सैंट डिस्काउंट था ॾियनि ऐमआरपी जे मथां हा हुन में लेडीस जैंट्स नंढे ॿारनि खां वठी करे वॾनि ताईं ऐं लेडीस जे मतलबु छोकिरियुनि जे लाइ सभिनि में ऑफर थो हलेव ट्वैंटी फाइव पर्सैंट डिस्काउंट थो हले ऑन ऐमआरपी आहे ब्रैंडिड ब्रैंडिड मॉल अथव ब्रैंडिड अथव शोरूम्स अथव हुते ज़ारा अथव ज़ारा अथव हा हा हुन में बि अथव मथे सैकेंड फ्लोर ते अथव फर्स्ट फ्लोर ते इहो ग्रोसरी वग़ैरह जो शॉप अथव हा फर्स्ट ऐं सैकेंड हा थर्ड फ्लोर ते फूड कोर्ट आहे ऐं फोर्थ फ्लोर ते सिनेमैक्स आहे हा हा त फूड कोर्ट में ई पासे में गेमिंग ज़ोन बि अथव हुन में ॿार नंढनि जे लाइ ऐं पंदरहें साल ताईं चौॾहनि सालनि ताईं हुननि जे लाइ गेम्स बि अथव

जेके अथव हुते फर्स्ट फ्लोर ते फर्स्ट फ्लोर ते नया नया शॉप खुलिया अथव ब्रैंडिड ब्रैंडिड शॉप खुलिया अथव ज़ारा रिबॉक नाईकी हीउ सभु ब्रैंडिड ई सभु फर्स्ट फलोर ते अथव सैकेंड फ्लोर ते अथव ब्रैंड आहिनि पर एतिरा नोन ब्रैंड कोन्हनि हिन करे हुन जो डिस्काउंट खुलियलु पियो आहे हुननि में डिस्काउंट हुन में हुननि में मिले थो ऐं बाक़ी ज़ारा नाईकी वग़ैरह में वधीक फाइ परसेंट टैन परसेंट डिस्काउंट चालू आहे वधीक डिस्काउंट कोन्हे हुननि में

हा आहिनि आहिनि रिबॉक जा अथव नाइकी जा अथव ऐडीडास अथव इहे अथव फर्स्ट फ्लोर ते अथव सैकेंड फ्लोर ते बि अथव बट लाइक जीअं मां तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो कि हुन में नोन ब्रैंड्स नाहिनि हेतिरा सब ब्रैंड्स आहिनि उहे ई अवैलेबल अथव हुन में बि हुन हुन में बि थर्टी थ्री थर्टी पर्सेंट ताईं डिस्काउंट हले थो शूज़ वग़ैरह में ऐं क्लोथ्स में ट्वैंटी ट्वैंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट थो हलेव हा फूड फूड कोर्ट में ऑफर चालू अथव पिज़्ज़ा जे मथां ऑफर अथव बर्गर जे मथां ऑफर अथव बर्गर सां गॾु बर्गर जो मील अथव हुन में पैप्सी फ्री अथव ऐं पिज़्ज़ा में लार्ज पिज़्ज़ा वठंदव त स्मॉल पिज़्ज़ा फ्री अथव हुन मथां हा ॿियो जय झूलेलाल जय झूलेलाल